असांजी गुजरात जा मुख्य मंत्री मुख्य नेता आहिनि भुपेंद्र भाई पटेल ऐं असांजो दल आहे भारतीय जनता पार्टी जंहिं जो मुख्य उदेश्य इहो आहे सभिनी सां गॾु खणी हलण ऐं सभिनी जो विकास करणु इहा मुख्य धारा आहे हिते असांजा मुख्य मंत्री घणेई अहिड़ियूं योजनाऊं नियाणियुनि लाइ कढी रहिया आहिनि ऐं असां माइयुनि लाइ औरतुनि लाइ बि घणेई शिक्षा जूं नयूं योजनाऊं ऐं लोन पास कराए रहिया आहिनि ऐं ॿियां बि रोज़गार जा घणेई नमूना पेशु करे रहिया आहिनि जंहिं जे तहति घणेई कमु हली रहिया आहिनि